ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے میرے بارے میں جانتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں ہم اپنے گاؤں کے بارے میں اور وہ اپنی جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں ہمارا گاؤں سہی ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے اپنے گاؤں میں ہمارے گاؤں میں ہر کوئی رہتا ہے ہمارے جان پہچان کا ہمارے رشتے دار رہتے ہیں اور بھی بہت سارے ہیں دوست وغیرہ بھی رہتے ہیں بہت سہی ہے اور وہ بھی بتاتے اپنے گاؤں کے بارے میں اپنے ممی پاپا کے بارے میں بتاتے ہیں اور ملتے ہیں بہت دن کے بعد ایک دوسرے سے بہت خوشی بھی ہوتی ہے اچھا لگتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے ملنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد تو پھر وہ اپنے جگہ چلے جاتے ہیں ہم بھی اپنی جگہ چلے آتے ہیں لیکن خوشی ملتی ہے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے اور سہی لگتا ہے ایک دوسرے کے با بارے میں جاننے میں بھی اچھا لگتا ہے بہت بڑھیا ہے دوست ووست سے ملنے میں بہت سہی ہے